के बाजै छी अपने

हँ बाजू साइकिलके अपने दुकान

मोटका मोटका पहिआ बला चारि हजार बला भए जेतै आओर कोनो समान लेबै आँय जोर से बाजू आबाज नहि आबैया

नहि नकली नहि छै

हँ ओकर कागज पत्तर भी हम अहाँकऽ बनाए देम कोनो तरहके जदि दिक्कत होयतै तऽ जे छै वापस कए लेबै कोनो बात नहि छै

ओहिमे कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन दाम जे छै एकर जे छै छियालीस सए रुपआ लागत अहाँ चारि हजार बतेलियै लेकिन चारि हजार मे जे छै नहि भए सकतै कमसँ कम अहाँ जे छै छिआलीस सए रुपआ दए देबै आँय चारिओ हजार बला ठीके छै कोनो दिक्कत नहि छै ओहोमे चारिओ हजार बला दए देबै भए जेतै चारि हजार मे तऽ नहि कमसँ कम जे छै बियालिस सए टका ओकर लागत हँ

अहाँकऽ तऽ हम अथी जबरदस्ती तऽ नहि ने दै छियै हमरो अगर दू पैसा बचतै बाल बच्चा छै हमरो दू पैसा बचतै तबे ने पूँजी जे हमहूँ लगेने छियै तऽ दू पैसा जे छै हमरो उपर नहि होय तै तऽ बेकारे छियै ने जोरसँ ब जोरसँ बाजू ने हम नहि सुनै छियै हँ हँ ठीके छै ठीके छै कोनो बात नहि गार्जियनसँ अहाँ बुझि लेबै आ तेकर बाद एबै तऽ दए देबै कोनो बात नहि छै ठीके छै ठीक छै राखू हँ हँ नीलमे देबै हँ हँ